मां रोज़ु डुकंदो आहियां डुकणु सिहत लाइ सुठो हूंदो आहे ऐं मां रोज़ ॾीहं में ॿ बार डुकणु वेंदो आहियां हिकु सुबुह जो ऐं हिक शाम जो डुकंदे महिल मां पंहिंजे हथ में स्मार्टवॉच पाए वेंदो आहियां हुन स्मार्टवॉच में मुंहिंजी हार्टबीट ऐं स्टेप काउंटर तड़न ईंदो आहे हुन स्मार्टवॉच खां मूंखे हीअ ख़बर पवंदी आहे की मां केतिरो डुकां थो किथे किथे बिहां थो अने केतिरी देरि में केतिरा किलोमीटर डुकी सघां थो हुन स्मार्टवॉच में टेक्नोलॉजी जे द्वारा जीपीएस ट्रेकर आहे जे ट्रेक कंदो आहे की मां किथे किथे डुकणु वेंदो आहियां डुकण खां पोइ मां मुंहिंजो हार्टबीट मेज़र करण लाइ हुन ही वॉच जो उपयोग कंदो आहियां